दिल्लीअ में राजनेतिक व्यवस्था ॾाढी सुठी आहे पर जेके बि जेके नेता आहिनि या कोई जेके भ्रष्टाचार था कनि हुननि जे लाइ हिते ॾाढियूं एजेंसीस आहिनि जेके हुननि ते पूरो सुठो कंट्रोल बि करे वेठा आहिनि ऐं उन्हनि खे धर पकड़ बि सुठी करे था वठनि छोजो भ्रष्टाचार हिकु अहिड़ी गंदी शइ आ जंहिंमें माण्हू लालच में अची थो वञे ऐं उनमें जी थो वञे पर जेके एजेंसीसि आहिनि उहे ॾाढ़ियूं सतर्क रहंदियूं इन ऐं हुननि खे पकड़ण में हुननि खे देरि न लॻंदी आहे भ्रष्टाचार आहिस्ते आहिस्ते भारत में घटि थींदो वेंदो ऐं कोई अहिड़ो टाइम ईंदो जो सचाई ते भारत हलंदो महिरबानी